हैलो हां जी हां जी हां जी कोई गल्ल निं केह्ड़ा केह्ड़ा लैना साढ़ी हट्टियै रियलमी ऐ ते रेडमी ऐ ते एह् एमआई ऐ एमआई दा रेट ऐ दस्स ज्हार कोला स्टार्ट न साढ़े कोल हून दिक्खो आं जि'यां जि'यां समां चला दा ऐ उआं उआं बधने गै न एह् घटने कुत्थै न पैह्लें कोई होर समां हा ते बधै दे गै न हून दिन दिन रेट कोई गल्ल निं जेल्लै तुसें जेह्का बी लेना निं ते दस्स ज्हार कोला में तुसें गी सनाई ओड़ेआ उप्पर गै न ते जेल्लै बी तुसें औना होग रियलमी दा कोई बारां साड्ढे बारां ज्हार रपेऽ दा हां जी हां जी डिस्काऊंट एह्दे च चक्कर एह् ऐ कि डिस्काऊंट होंदा निं ऐ साढ़े कोल ठीक ऐ निं बा चलो कोई गल्ल निं एह्दे च कोई ना सौ हंड घट्ट करी लैगे एह्दे कोला घट्ट निं होना ऐ भई ते दिक्खो भई दिक्खो ओह्दे भी में तुसेंगी टैंपर बी चाढ़ियै देना ठीक ऐ नी ते पूरा तुसेंगी कंप्लीट करियै देना होग ते ओह्दे कोला घट्ट निं होना ऐ जी जी जी दिक्खो आं मेरी गल्ल सुनो आं में एह्दे कोला घट्ट बी नेईं ना करी सकदा ऐ की जे ते दिक्खो आं एह्दे कोला घट्ट बी करियै एह्दे कोला बी औंदा में ऐ ते में भी बी आखेआ तुसेंगी टैंपर चाढ़ी दिन्ने आं तुसेंगी केह्